आमच्या गोंयान इफी ही जाता त्या इफी भायले भायले लोक येतात म्हणून गोंयान मातशी सुदारणाय बरी जाल्या मागीर तशेंच कार्नवाल जाता कार्नावालाक तर एकवार चित्र करतात खूब भायलो भायलो लोक येता कार्नावाला खूब चित्रां आसता आनी बरी मजा येता तें तशेंच आतां आमचो मागी शिगमो जाता शिगम्याकूय खूब चित्रां आसतात आमची रामायणाचेर महाभारताचेर हेंच दाखोवन तातून भुरग्यांकूय कितेंय स्टोरी कळटा तांकांय मातशें कितेंय कळटा ज्ञान मेळटा मागीर ती विचारता मम्मी हें कितें पापा हें कितें म्हूण तें सांगलें म्हणतूच तांकांय मातशें कितेंय ज्ञान मेळटा तशेंच खूब लोक येता खूब मोठे संक्येन लोक येता ते एकटेन जा जातात तशेंच मागीर दिवाडे म्हणटा थंय बोंदेरां जाता त्या बोंदेरांकूय बरे खूब लोक येता तो बोंदेरां म्हणटा ती एकूच दीस आसता पूण ते सगले तांची सयरीं येता खूब लोक जाता मागीर थंय ते नाचतात धिंगाडी घालतात तशेंत पोतेकार म्हूण एक जाता ते पोतेकार म्हणटा ते तीन दीस आसता ते पोतेकार म्हणटा ती अशी भुतां आयिल्ल्या बशे करतात खंयचे खंयचे गांवचे गांवचे हाजे वयल्यान ते येता आनी तशें करून आमच्या गोंयांक एक एक आमचें हें पयलींची संस्कृती आसा ती मातशी आतांच्या भुरग्यांक कळटा आनी तांकां कितेंय शिकूंक मेळटा इतलेंच